गेलेनाया मानसिफोरनि गोसोयाव मेंगानाय आरो गोबां रंजानाय लाबोयो जेरै माबेबा मोनसे खामानिखौ मावनानै जेब्ला गोसो एबा देहाया मेंनाय मोनो होमबा बे खामानिखौ मावखांनायनि उनावबो जोङो जुदि जोंनि मोजां मोननाय खेला फोरखौ गेलेयोबा जेरै सासे आयजो हिसाबै खाबादि बायदि आरो सासे हौवासा मानसि हिसाबै फुटबल भलिबल बायदिसिनाफोरखौ गेलेयोब्ला जोङो जोंनि देहाखौबो सिथ्रं मोनो आरो गोसोनि दुखु दाहाफोरखौबो बावगारलाङो आरो बिदिनो खेला गेलेनानैनो माखासे मानसिफोरा गावसोरनि थांना थानायनि थांना थानाय लामायाव दावगानो हादों एब्ला एबा खेला गेलेनानैनो जिउनि राहाखौ सायख'नानै लानो हादों आरो खेला गेलेनायनि गेजेरजों मानसिनि देहाया फिजिकेलि सिथ्रं जायो आरो खेला गेलेनायनि गेजेरजों मानसिया मानसिनि साननाय हनायाबो थियै थायो आरो मानसिनि जिउआव खेला गेलेनाया गोनां होन्नानै आं सानो मानोना मानसिया खेला गेलेयोब्ला एसेबाबो दुखु दाहाफोरखौ गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ बावगारो एबा खेलायाव गोसो होनानै माखासे गोसोनि गाज्रि सान्नायफोरखौ बावगारलाङो थारैनो खेला गेलेनाया मानसिनि जिउआव गोबां रंजानायनि राहा होयो